नमस्कार हाँ हाँ थान सिंह बोलो अच्छा अरे तो ऐसे तो कैसे मिलेगा आपको सर्टिफिकेट अभी आप रुक जाओ ना यहीं पर उनको वहाँ जाने दो अरे तो आप की जैसे की आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद चले जाना हाँ तो शुरू हुआ है तो आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो अच्छे स्टूडेंट में आपका नाम है तो हम को तो दिक्कत है ना हाँ तो लास्ट इयर है तो इस साल वैसे भी आपको वहाँ जाके समस्या आएँगी ज़्यादा समस्या आएँगी क्योंकि आपका दो साल यहाँ से हुआ है तीसरा साल वहाँ से तो उसमें भी तो थोड़ा परिवर्तन होगा ना हाँ तो लास्ट इयर है तो एडजस्ट करने में भी समस्या आएँगी इसमें हम को भी समस्या आएँगी क्योंकि हम आपका ट्रान्सफर यहाँ से वहाँ करेंगे दो साल अपने यहाँ पर दिए हैं और एक साल वहाँ पे तो फिर लास्ट में मार्कशीट में तुमको भी समस्या आएँगी हम को भी आएँगी हाँ तो इसमें तुम्हारा भी झंझट है हमारा भी तो क्यों न वैसे यहीं से कर लें इस साल और अरे तो उनको एक साल के लिए मना लो कैसे भी यूं एक साल मैं यहाँ पे रेह लूँगा तुम्हारे बहुत सारे दोस्त तो आते हैं ऐसे यहीं पर रहते हैं वो आप आपका मन है तो थोड़ा बहुत पिता जी को मना लो आप बोल के के ऐसे ऐसे हम को नहीं जा पाएंगे तो देख लो अपने हिसाब से कैसे भी मान जाए तो अच्छा ही है वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हमको अब यहाँ से कागज भेजने में वहाँ समस्या आएँगी आप हमारे यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हो अच्छा रहेगा हम को भी अच्छा लगता है तुम्हारा फिर उसके बाद में हमको वो भी तो दिखाना है कि हमने यहाँ से ट्रान्सफर कर दिया और वहाँ पे कौन सी यूनिवरसिटी है आपने वहाँ पर एड्मिशन लिया है फिर उसके बाद में तुम्हारा वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा जब दो साल का अपने पास मार्कशीट है एक साल का वहाँ और वो जॉइन होकर ही तो आएगा तुम्हारे पास तो उसमें समस्या आएँगी लास्ट में थोड़ा बहुत अरे तो जब दो साल यहाँ से हो गए हैं तो एक साल करने में आपको क्या समस्या आ रही है आप एक साल और तो क्या करें अब देख लो अपने हिसाब से फिर ज़्यादा ही ज़िद है आपकी तो फिर दे देंगे हम तो हाँ कल आ जाना आप और यदि तुम्हारा कोई बकाया हो तो उसको क्लियर करना है ना यदि तुम पर कोई बकाया हो तो उसको देख लेना और मैं देख लूँगा हाँ मैं देख के बता दूँगा यदि बकाया होगा तो और नहीं होगा तो

कोई भी टाइम पे ही आ जाना कभी भी